चांहि असांखे ॾाढी वणंदी आहे चांहि में आदु विझ त सवादु ईंदो आहे ऐं तुलसीअ जा पना विझ त इलाही वणंदी आहे चांहि पीअण सां मग़ज़ु खुलंदो आहे चांहि पीअण सां सभु कमु सुठो थी वेंदो आहे चांहि खारीअ सां वणंदी आहे चांहि सां बिस्किट वणंदो आहे चांहि बन सां वणंदी आहे चांहि सां नमकीन वणंदो आहे चांहि चांहि में सभु विधियलु हुजे त सुठी वणंदी आहे मसालो विधियलु हुजे त चांहि वणंदी वधीक वणंदी आहे ऐं चांहि सां कुझु खाइजे त वधीक सवादु कंदी आहे बिस्किट हुजे खारी हुजनि तोश पटियूं हुजनि नमकीन हुजे सभु चांहि सां खाइण में वधीक चांहि जो सवादु ईंदो आहे ऐं चांहि त शरीर लाइ हूअं त नुक़सानु कारक आहे पर पीअण सां सभु कमु चङी तरह थी वेंदो आहे